कढ़ी चांवरु दालि पकवान भिंडी पटाटा भुॻल चांवर बिहु पटाटा पटाटा टमाटा गोगिड़े जी भाॼी गुलनि जी भाॼी स्वांजरे जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो कोकी साई भाॼी चांवर सेल मानी तरियल भाॼी